सर मैं काजल बात कर रही हूँ मुझे सौ किलो जलेबी चाहिए थी मेरे घर में फ़ैश्टिवल है उसके लिए त्यौहार पे तो सर आप कितने रुपए किलो दे रहे हैं और क्या क्या वैरायटी है आपके पास वो मुझे बता दीजिए आप जी जी सर सर मुझे और क्वांटिटी में चाहिए होगी इसलिए आप बता दीजिए सही सही रेट क्या लगाएँगे आप और उसमें कितना डिस्काउंट दोगे आप मुझे कम से कम पाँच सौ से छ सौ किलो लग जाएगी जी मैंने और भी दो तीन दुकानों देखी हुई है तो उसपे हमें कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं और उसके साथ में और और भी कुछ ऑफ़र में दे रहे हैं हमें तो सर आप बता दीजिए कितने रुपए किलो देंगे जी हमें खोए वाली जलेबी चाहिए थी जी सर तो आप बता दीजिए आप कैसे देंगे जी सर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी तो आप बता दीजिए हमें के आप कितना डिस्काउंट दे पाओगे और कैसे दोगे उसमें क्या क्या और कौन कौन सी जी ओ तो उसमें और कौन कौन सी हैं कितनी किलो हमने कितने तारीख़ को चाहिए होंगी तो हमें इतनी तारीख़ को मिल जाएगी हमें और भी लग जाएगी और चाहिए थी बहुत सारी चाहिएँ हमें ऐसी जी पाँच सौ से छ सौ किलो लग जाएगी हमें सर ठीक है सर तो आप हमें इतने तारीख़ को हमें भेज दीजिएगा ठीक है सर मैं ए ऐड्रेस बता देंगे हम आपको तो आप भिजवा दीजिएगा ठीक है